टेक्नोलॉजी ने इतना व्यवसाय को बढ़ा दिया है कि हमारे यहाँ बिजली बिल भी निकालने आता है तो घर पर ही निकाल देता है और हम लोग आधार कार्ड से भी पैसा निकाल सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं इतना टेक्नोलॉजी न बढ़ गया है इतना ऊपर हो गया है सो उसका कोई कोई भी इतना अति कर भी नहीं सकता है कि इतना ऊपर कैसे हो गया हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत प्रकार से बहुत विधि विधान से भी इतना ऊपर हो गया है कि से छोटे मोटे भी काम हम घर पर ही रह करके कर सकते है इसलिए हे बहुत विकसित हुआ है हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ही व्यवसाय भी हमारे यहाँ बहुत मदद करता है घर पर भी आ जाते हैं टेक्नोलॉजी के लिए हमारे यहाँ सुविधा देने के लिए घर पर भी आ जाते हैं हम लोग घर पर भी बैठे बैठे काम कर सकते है इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति हो कोई भी बुजुर्ग हो हमारे यहाँ सब को ओ घर पर ही काम हो जाते हैं दूर जाने का कोई कोई भी हमारे यहाँ आवश्यकता नहीं है